बिहारमे कोन कोन बिहारमे सीतामढ़ी जिला हइ सीतामढ़ी जिलामे आर डी पैलेस हॉल हइ बहुत अच्छा ओकर हॉलके सुविधा हइ आठ सए नओ सए रुपैआ टिकटके फी हइ बैसयके बैठके देखयके सुविधा अच्छा हइ पानिके फैसिलिटी देले हइ अच्छा सुविधा हइ बहुत अच्छा त्रिलोकसन सनके काम होइत छै ओहिमे अन्दर जे तोरा होटल हऽ होटलके अन्दर कोइ चीजके लेबयके सुविधा कोइ कुछ खाइके मन हऽ तऽ खा सकैत छह अन्दर मतलब अलग अलग तरीकाके मुजफ्फरपुरमे अच्छा हॉल हऽ जकर पन्द्रह सएसँ सोलह सए रुपैआ टिकट फी हऽ पटनामे रॉचिंग हऽ नहायके सुविधा वहाँ रहयके सुविधा अच्छा बोल वचन चाल ढाल हऽ ईसभचीजके अच्छा प्रमोशन कयल जाइत छह